میراتھن کی تیاری کے اہم نکات یہ ہیں مرحلہ وار ٹریننگ پلان میراتھن کے لیے کم آج بارہ سے بیس ہفتوں کی ٹریننگ پرو پروگرام ضروری ہوتا ہے اس پلان میں فاصلہ رفتار آرام اور کراس ٹریننگ کا توازن رکھا جاتا ہے لمبی دور دوروں کی مس کی مشق ہر ہفتے ایک دن لمبی دوری کی دوڑ ہوتی ہے تاکہ جسم اسٹیمینا اور انرجی مینجمنٹ کے لیے تیار ہو سکے غذا اور پانی کا انتظام مناسب کاربوہائڈریٹ پروٹین اور پانی پینا ضروری ہے رنر اکثر ریس سے ایک دن پہلے کارب لوڈنگ کرتے ہیں ذہنی تیاری میراتھن صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی چیلنج بھی ہے پوزیٹو سوچ اور خود پر اعتبار رکھنا کامیابی کی کنجی ہے پہلی دوڑ کا تجربہ بہت سے دو دوڑنے والوں کے لیے پہلے میرااتھن ایک جذباتی اور تھکا دینے والا تجربہ ہوتا ہے مگر جب وہ فنش لائن پر کر کرتے ہیں تو ایک بے مثال فخر اور خوشی کا احساس ہوتا ہے اگر آپ میراتھن دوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک مکمل ٹریننگ پلان یا غذائی رہنمائی بھی تیار کر سکتا ہوں